हेलो हाँ सर नमस्कार जी आप वैशाली नगर थाने से बोल रहे हो ना पार्सल में क्या है मैं रोहित बोल रहा हूँ अभी क्या है मेरे अभी यहीं से जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से सर मेरा बैग चोरी हो गया है तो मुझे इसकी कंप्लेंट दर्ज करवानी है सर शिकायत दर्ज करवानी है नहीं नहीं सर अभी यहीं से चोरी हुआ है अभी आधा घंटे पहले मैंने अच्छे से देख भी लिया है सभी तरह से और पता भी कर लिया है सभी जगह पे उसमें सर मेरा काफ़ी सामान था कपड़े थे मेरे सारे ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स थे और कुछ पैसे भी थे पंद्रह बीस हज़ार रुपए भी थे अच्छा तो सर आप भी तो वहाँ से कर सकते हो ऑनलाइन कंप्लेंट भी तो हो जाती है अच्छा सर क्या क्या डाक्यूमेंट्स भेजने हाँ हाँ ठीक है सर तो में आधार कार्ड आपको भेज दूँगा और फिर कुछ समय बाद में मैं आके ऑफलाइन भी जो शिकायत है वो कम्प्लैन्ट दर्ज करवा दूँगा हाँ हाँ वो रेलवे स्टेशन से हुआ था सर वो प्लेटफार्म नंबर के पीछे से दो प्लेटफार्म नंबर के पीछे से हुआ था तो हाँ तो सर मैं क्या वहाँ पे खड़ा हुआ था तो दो तीन लड़के से उन पे कुछ मेरे को शक था मैंने देखा तो नहीं उनको लेकिन मुझे शक था उनपे थोड़ा थोड़ा सा तो इस वजह से शायद उन्होंने ही चोरी किया और वहाँ पे एक सी सी टी वी कैमरा भी है सर तो वो आप आपको ही जो कंप्लेंट दर्ज होगी तभी वो दिखाएंगे ऐसे बोल रहे थे मैंने पूछा था हाँ उनको पहचान तो सकता हूँ बिलकुल लेकिन सर वो क्या मैंने देखा नहीं था उनको बैग उठाते करते हुए इसलिए मुझे क्या है सही पता नहीं है कंफर्म नहीं है कि उन्होंने ही बेग चोरी किया है हाँ हाँ हाँ तो सर आप मैं अभी डॉक्युमेंट्स अभी भेज देता हूँ अभी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर लो और फिर मैं पुलिस थाने में जाके फिर दर्ज करवा देता हूँ ऑफलाइन भी शिकायत हाँ ठीक है साहब धन्यवाद